जइसे कि टीवीमे हो गेलै न्यूज हो गेलै ई सभ पे कोइ समाचार अबैत छै तऽ किछु समाचार सही भी रहैत छै किछु गलत भी रहैत छै जइसे कि जइसे कि कोइ भी जइसे हादसा हो गेलै किछु हो गेलै तऽ ओहिमे की होइत छै जे हर समय जइसे आदमी इएह से मरैत छै अगर पचास आदमी मरैत छै तऽ बताएल जाइत छै जे पच्चीसे आदमी मरलै ई सभ चीज छुपायल जाइत छै आओर फेसबुकमे भी अबैत छै कोइ कोइ चीज समाचार बला ओ सभ चीज हमेशा फेके रहैत छै जइसे कि गैस हो गेलै ई सभ हो गेलै कभी ओहिमे लिख दै छै फेसबुकमे जे चारि सए मे गैस मिल जाइत छै आओर यहाँ गैसके दाम हजार रुपिआ हो गेलै ई सभ चीज जादा थोड़ा बहुत फेक चलैत छै समाचारमे